हॅलो म्हाका म्हज्या पांयांक लेगमेन्ट टॅर जाल्लो आसा सो ताका ऑपरेट करपा खातीर कांय मेडिकेशन्स दिल्ल्यो आसा डॉक्टरान तर ते मॅडिसिन्स तुमच्या इन्शरन्स कवरान म्हज्या इन्शुरन्स प्लॅनान कवर करतले काय ना हें म्हाका जाणून घेवपाचें आशिल्लें इतलेंच न्हय तर म्हाका दिसता अंदाजे एक लाख तरी खर्च येतलो ते ऑपरेशन प्लस मेडिकेशन्स प्लस स्कॅनींग बारीक बारीक हांगासलो त्यो चॅकपाचो खर्च असो सगळो धरून एक लाख देड लाख तरी खर्च येतलो तर म्हाजी जी हेल्थ इन्शरन्स पॉलिसी आसा प्लॅन आसा तातूंत तुमी ते कवर करूं शकतात कारण तुमी जर तें कवर करना जाल्यार म्हाका दुसऱ्या खंयच्याय हेल्थ इन्शरंसा बद्दल दुसरे बँके कडल्यान म्हायती करून घेवपाक बरें पडटलें तर तुमी म्हाका मात्शे बेगोबेग कळीत करूं शकतात